रोटी ठाहिणु महिल मां सिपरी कुकर हाटपाट चमचा कटोरियूं केवियूं कप कीर कोप प्लेट इन सभिनि शयुनि जो इस्तेमालु कंदी आहियां अ सिपरी में जीअं चांवरु ठाहीनि चांवर भुॻा चांवर सयूं ममरा इहो सभु शयूं ठाहे सघंंदा आहियूं हुते ई कुकर में सभु दालियूं सुठे सां सिझी वेंदियूं आहिनि सभु बराबरु छू कुकर में चांवर तक पकाए सघंदा आहियूं पुलाव करे सघंदा आहियूं सभु रसु वारी भाॼियूं थी वयूं उहे करे सघंदा आहियूं ॿियो कोप प्लेट में चांहि जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं ॿटलनि में ॿटला बि असां चङी तरीक़नि जे लाइ यूज़ था करे सघूं हुन में खीरु थी वियो खीरु टहिकाइणु थियो चांहियूं थी वयूं फलूदा कोको ऐं इहे सभु कोई शइ ॿाफे करे तियारु करिणी हुजे त उहा बि असां हुन में तियारु करे सघंदा आहियूं सुठे सां ॿियो इडलियुनि जो सांचनि जो इस्तेमालु थींदो आहे हुन में इडलियूं इदड़ा ढोकला इहे सभु सयूं शयूं सुठो सां त पकी वेंदियूं आहिनि ऐं हिन जे अलावा भिंडीयूं बि हुन में ॿाफियल भिंडीयूं खाइण लाइ सुठी लॻंदियूं आहिनि त उहे बि असां करे सघंदा आहियूं तयूं हूंदियूं आहिनि तयुनि में गोभी पटाटा सावा बीह बसरी इहो सभु ठाहे सघंदा आहियूं असां ऐं उन में चांवर सेहण थी विया सेहल पटाटा सेहल चांवरु सभु करे सघंदा आहियूं